भारत अमेरिका रशिया इंग्लंड

पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगाल आनी आमचे हे कर्नाटका गांव कर्नाटका राज्य म्हाराष्ट्र युपी मध्य प्रदेश बंग पश्चिम बंगाल झारखंड बिहार गोवा वास्को मडगांव पंजी सांवड्डे केप्यां सांकवाळ रायबंदर शिरोडा फातरप्यां कुंकळ्ळे गुळे दाबोले कांसावले कुट्टाळे केळशी लोटली पंजी शिवोली कोलवा कालांगूट

कारवार आनी काणकोण जालें इतलेंच